आं मानो टाउनाव थानो बायो होनबा आं गामिखौ मोजां मोनो गामियाव जोंहा अनेक माबा दङ गामिनि समाज दं आइ आफा दं बिदा फंबाइ दं ओंखायनो गामियाव मोजां मोनो आरो जों जों टाउनाव थाहैनो बायो टाउनाव बिदिनो ओरै खाथि खाला बिल्दिं बिला दङ बिल्दिं दङ बार गैया मा गैया गरम जायो जों बैहाय टाउनआव थानो हाया जों ओंखायनो गामिखौ मोजां मोनो दा जोंहा बेवहाय जाथि खुरमा बाहागि गासैबो दंजोबो नालाय जोंहा गामिखौ मोजां मोनो समाज दं जोंहा थैनाय थांनायनि समाज दं नेम खान्थि दङ ओंखायनो जोङो दा गामिखौ मोजां मोनो जों टाउनाव थानो मोजां मोना जोङो टाउनखौ गरम मोनो जोङो गामिखौनो जों बहुत मोजां मोनो आरो जोंहा गामियाव मैगं थाइगं गासैबो फ्रेस मैगं मोनो फ्रेस मैगं गायनानै मोनजायो गायै फुयै मोनजायो जोंहा दुब्लियानो गामियावसो जोंना टाउनाव नङा आरो जों गायै फुयै माइ हाल खदाल मावनानै जायो आरो जोंना बेवहायनो जाथि खुरमा बाहागि बाय बाहागि बंस' गासैबो गामियावनो थाजोबो आइ आफा गासैबो थाजोबो जों गामिखौ ओंखायनो मोजां मोनो आरो मैगं थाइगङाबो फ्रेस फ्रेस मोनजायो नालाय बेनिखायनो जों गामिखौ मोजां मोनो आरो जोङो टाउनाव थांनो गोसो गैया आरो जोंहा बेयावनो गोदो गोदाय उन्दै उन्दैनिफ्रायनो बेयावनो जोनोम जाबाय जोनोम जायगा जोङो बेवहायनो बेयावनो जोङो देरबोबाय लावबोबाय फोरोंबाय फोराबाय फिसाफोरखौ ओंखायनो जोङो बिराद मोजां मोनो गामिखौ जोङो थांनो बायो जों दस्रा गुबुन जायगायाव ओंखायनो जों गामिखौ गामि एरियाखौ बिराद मोजां मोनो आरो जोंहा बेवहायनो गासैबो गारि मथर गासैबो सुबिदा दङ जोंहा ओंखायनो जोङो दा मोजां मोनो आरो जों गामिखौ आं बेखौनो बुंनानै बेवहायनो दोनथ'नाय जानोसै